हँ हम्मे एक छोटा मोटा दोकानदार छियै तनिके दबाइ लैके रहै से कहाँ से आबै छै जाइ छै दोकानदार छियै गैसके गैसके गोटी लैके ग्राहक घूमि जाइ छै केना देबहो कए पर्सेंट हँ मिलतै नहि बराबर एबै नहि देबहो तब ने सही से होलसेलर रेटमे देबहो तब ने तब ने हम बेचबै ग्राहक घूमि जाइ छै सब तऽ होम डीलेभरी नहि करबहो

दू घंटाके तऽ बातें छै दू घंटामे पहुँच जाइके छै केना घूमि जेतै ततेक बड़ा दोकानदार सब रखबहो नहि स्टाफ रखने नहि छहो नहि फुर्सत मिलै छै आय तेरी से बड़ा दोकानदार छै तऽ होम डीलेभरी पहुँचेबै ने घर पर मार्केटिंग करयके लिए रखने होबहो ने हँ लिखहो एगो गैसके बोखारके हँ आरो दर्दके

सिरप भै गेलौ आरो पट्टी उट्टी भेज देबऽ कनी मनी हँ ग्लूकोच भी चाही ग्लूकोच दै देबहो सिरिंच दै दीहो दू दर्जन नहि सिरिंच दै दीहो होर्लिक्स नहि होर्लिक्स लैके की करबै हँ पचास पीस दै दियौ नऽ सिरिंज